हैल्लो नमस्ते और कुत्थे स्कूल गै ओ अच्छा ते मैं थुआढ़े कन्नै कम्म हा थोह्ड़ा ते आऊं आक्खा दी ही के असैं कुतै ब्याह् जाना हा ते और बच्चे जेह्ड़े हैन इ'नें कोई चार पंज दिन स्कूल स्कूल नी आई सकदे न ते छुट्टी चाहिदी थोह्ड़ी हारी

हां ओह् ते मिगी पता पढ़ने थोह्ड़े ढिल्ले न हां वा केह् करना मड़ो तुसें पता गै रिश्तेदारें दा ब्याह ह् जाना पौंदा फ्ही हू'न केह् करचै हू'न सेह्त आखदे कदै ढिड्ढ पीड़ होआ दी कदै सिर पीड़ होआ दी इ'नें फिर ड्रामे करदे बच्चे बी हां ते केह् करचै फ्ही पेपर ते मिगी पता हैन हां वा केह् करचै फ्ही नेईं नेईं धाम हां इ'य्यां सोचा दे चार पंज दिन पर तुस आखदे ते फ्ही इक दो दिन इक दो दिनें दी छुट्टी देऊड़ो केह् करचै फ्ही इ'य्यां लीव भेजने पौनी जां फ्ही इ'य्यां गै ठीक ऐ हां हां यां आप्पे औगी कल फ्ही गल्ल करी लैगे प्रिंसिपल कन्नै ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही